हर हर महादेव प्रणाम प्रणाम अच्छा अच्छा अच्छा हँ हँ हँ हँ देखिऔ बाबाके जे छै जे महिमा तऽ अपार छै ओना तऽ सब बाबा छै एकपर एक लेकिन अपन बिदेसरो बाबा जे अइ जे मतलब बेजोड़ अइ एहिठाम बहुत दूर दूरसे आदमीसभ जे अबै छथि मोनमे मनोरथ लऽ के जे हमरा ई भऽ जाएत तऽ हम फेर दोबारा आएब या ई चढ़ाएब या ओ चढ़ाएब किनको आइ तक खाली निराशा हाथ नहि भेलैए सब कोइके जस लगलैए ठीक छै बाबा एहिठाम स्पेशल जे पूजा होइ छै जेना शिवरात्रि भेल साओन भेल तऽ एहि सबमे कनि बेसी भीड़भाड़ रहै छै हँ ओना तऽ अनदिनोमे रहै छै लेकिन साओन सबमे कनि बेसी भीड़भाड़ रहै छै हुँ हुँ हँ हँ हँ हुँ हुँ हुँ हुँ हुँ हुँ

एगदम एगदम एगदम बाबाके दर्शन तऽ करबे करू पूजा पाठ करबे करू आब तऽ रोडोसब बड़ बढ़िआँ बनि गेलै आबैओमे सुविधा हैत एहि दुआरे कि डाइरेक्ट हाइवे पकड़ब हाइवेसे कनिए निच्चाँ हेबै एकटा बाइपास गेलैए बस बाबाके नगरीमे आबि जएबै बाबाके आरती होइ छनि साँझके साढ़े सात बजे देखिऔ आरतीके समय निश्चित छै साढ़े सात आठके बीचमे अहाँ आधा घण्टा पहिले आबि जाउ आधा घण्टा पहिले आबि जाउ हँ हँ भीड़भाड़ रहै छै ने तऽ कहीँ अगर पाछाँ भऽ जाएब तऽ दर्शन सहीसे नहि हैत हँ सबदिन होइ छै स्पेशल होइ छै सोमवारके हुँ ठीक छै ठीक छै निश्चित आउ हँ हँ एगदम एगदम एगदम एहिठाम आब तऽ रहैके बेबस्था सेहो भऽ गेलै अगल बगलमे अगर दूरदराजसे केओ आबै छै हुँ हुँ हुँ हुँ हुँ हँ ठीक छै ठीक छै ठीक छै ठीक छै